हैलो में अज्ज बोलां कि में अपने गैस्टें गी कि'यां ट्रीट करना होन्ना कि जियां साढ़े गैस्ट मतलब अतिथि देवो भव होंदा गैस्ट जो बी घर औंदा में ओह्दे बास्तै प्रसनली कुछ बनाना पसंद करना जैसे गैस्ट जिस तरीके दा होऐ चाहे् ओह् शाकाहारी जां मांसहारी होऐ उस तरह् दा व्यंजन पकाना में पसंद करना जियां अस पैह्ले ते उसी पानी जां ठंडा कुछ बी पलाया जंदा फिर चाह् तु बारी आंदी अगर गैस्ट कोई रौह्ने आह्ला ते ओह्दे आस्तै फिर ओह्दी पसंद दी सब्ज़ी जां कुछ तरीके दा ते तोहें हर इक बंदा चांह्दा कि मेरे गैस्ट दी में सुआद कोला सुआद चीज़ बनाइयै खलांऽ ते मैं साढ़े डोगरें च तुसेंगी पता कि अस मैक्सिमम राज़मा बनाने होन्ने आं राज़मा चावल ते बस कोई चटनी होई गेई जां कोई सलाद स इस तरीके जां कोई रायता पाई उड़ेआ देहीं च जां इस तरह दा जो कुछ बी बनाइयै अस उ'नेंगी खलाने आं तो इक आतिथि दी असें खुशी होनी पैह्लें बड़ियां खुशियां होनियां अस माम्मे घर जा दे जां ओह् साढ़े घर आ दे साढ़े जेह्ड़े बूआ दे बच्चे जां तो बड़ा इक अपना प्रेम भ्रा प्रेम भाव बना रौंह्दा अस गैस्ट गी बड़े अच्छे तरीके कन्नै ट्रीट करने आं शुक्रिया धन्नबाद